दिखो भई मिगी लगदा सर्दी आह्ला मौसम शैल ओह् मौसम होंदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा ठंडा ठंडा मजा आई जंदा गर्मीयै च बड़ा बड़ा दुख लगदा सर्दियैं च मन करदा कुदै बर्फ बर्फु च जाचे कुदै चक्कर लाचै मजा आई जंदा साढ़े ते पौंदी निं ऐ पर मन करदा कुदै चक्कर लाचै अस जन्ने होन्ने फ्ही कुदै चक्कर लाने गी फोटो खिचाने शैल फोटे आंदे अग्गैं पिछे शैल शैल लबदा नजारा चिट्टे चिट्टे पहाड़ सारे मजा आई जंदा दिखियैं शैल नंद लैने अस उत्थैं जने जिसलै बी ठंडी ठंडी हवा चलदी गर्म कपड़े लाए दे होंदे असैं बर्फ उपरा दा पोआ दी होए ते बड़ी सोह्नी लगदी पौंदी पौंदी ओह् नेईं पौंदी ते पेदी बी शैल होंदी खाने बी स्वाद होंदी ओह् गुड़ै नै खानी बड़ा स्वाद लगदा उस्सी खाने गी नजारा बबी बड़ा शैल होंदा उत्थैं दिखने गी मजा आई जंदा दिखनै गी शैल होंदा ऐ पहाड़ बी सारे अग्गैं पिछे परोए दे होंदे चिटे चिटे ठंडी ठंडी हवा चला दी होंदी इक गर्मी निं होंदी ते गर्मी होए ते कुदै जनोंदा निं बुरा हाल होंदा पसीना ओंदा एह् शैल ठीक ऐ अपने मस्त गेदा ठंडा मौसम गए कुदै चक्कर लाने गी पतनिटॉप गे उठी पंचैरी गे उठी शैल सगुआं शैल शैल चीज होंदी ऐ बस इयै होर केह् आखना